सांगपा म्हणल्या म्हाका डान्स करपा एकदम लायक आनी हांव ल्हान साकुनूच जेन्ना टिवीचे डान्स साँग येताल्यो तेन्ना हांवूय बी ते सेम तीं टिवीचे करतात तशीं करपा ट्राय करतालें जाता तितलें बरें बशेन इवन हांव तसलें आवटफीट सुद्दां हांव घालतालें इवन मॅचींग कलर्स जावपा सो म्हाका डान्स करपा एकदम बरो दिसतालें आनी म्हाका भितरल्या सा खुशालकाय येताली की लायक म्हाका बरी खुशालकाय मेयटाली मागीर टेंशन बीन आहा तें हांव सगलें विसरोन वयतालें किद्या ते डान्स न्ही म्हाका पॅशन सो आशिल्लो आनी तशें जेन्ना हांव प्रायमरी पावलें सो डान्स इवेंट आशिल्लो तेन्ना एक इवेंट आहा म्हूण आमकां आमगे सिनियर्स सांगपा येयली तेजी प्रॅक्टीस आसत म्हूण सो ते टायमार हांयें बेश्टें चिंतलेलें एक वोसोन पोवया हरशीं म्हूण डान्सींग लायक सो कशें आसता तें पोवया म्हणोन आनी जेन्ना हांव डान्सिगां गेलें तेन्ना सिलेक्शन आशिल्लें आनी ते सिलेक्ट करता तेन्ना तेंच्यांनी पयलीं आमकां सांगलें अमकें साँग आहा तेजें डान्स करा म्हणोन आनी त्या सिलेक्शना लागोन हांयें खूब प्रॅक्टीस केली आनी लास्ट हांव सिलेक्ट जालें आनी जेन्ना ऑरिजनल एक साँग आमकां डिसायड केली सगले तेजे पर्फोम करत म्हणोन आनी तेणे तितून जायते भुरगे आशिल्लीं आनी सो म्हाका लास्ट लायनी घातलें डान्स करता तितून आनी इतलीं भुरगीं आहा म्हूण हांव स्टेजीचे कांय फाटल्यान रावोन दिश्टी पडपाना नाशिल्लें सो म्हाका तें तेन्ना खूब वायट दिसलें किद्या डान्स म्हाका इतलो लायक आनी हांव स्टेजीचे इतलें फाटल्यान पोडटा आनी जाल्यार हांव लोकां दिश्टी पोडपाना सो कांय पोयंट ना म्हणून मागीर हांव सदां तें म्हाका लायक हर्ट जालें सो जेन्ना स्कूल सुट्टालें तेन्ना घरा येवन सदां ते डान्सा प्रॅक्टीस करतालें मिररा मुखार रावोन म्हागे एक्सप्रेशन हांव कशें दिसतां म्हागे स्टेप्स कशें आसा सो ते स्टेप्स हांयें जाता तितलें क्लियर आनी स्मूत दवरपा ट्राय केलें सोगलें आशिल्लें तश्शें साँग सुद्दां हांयें तीं बायहार्ट केल्लीं किद्या म्हाका ती प्रॅक्टीस करपा जाय म्हणून घरा कडेन आनी अशें करून जायते दीस हांयें प्रॅक्टीस केली आनी मागीर प्रॅक्टीस टायमा आमकां आपयतालीं डान्स करपा सो सिनियर्साचे म्हाजी लोज केली सो तेंच्यांनी पयलें की ओके भुरगीं आतां मातशीं बरीं करपा लागल्या सो तीं कितें करपाक लागलीं जीं भुरगीं पयलीं परस मातशें आतां बरीं नाचतालीं तेंकां इल्ली इल्ली करून तीं फ्रंट रोवाचेर हाडपाक लागलीं सो हांयें चिंतलें आनी मातशीं प्रॅक्टीस जाय आनी अशें करून म्हाका मातशे मुखार रोवा हाडलें पूण म्हाका एक्चुली जाय आशिल्लो फ्रंट रो किद्या म्हाका जाय आशिल्लें की जो पॅशन म्हागे आसा तो लोकांकूय दिसलेलो सो तेका लागून आनी खूब प्रॅक्टीस केली आनी जे म्हागे फ्रेंड्स आशिल्ली ती कितें करून करता तें पयलें तेंच्या कडल्यान इल्लें गायडन्स घेतलें आनी अशें करून हांव सदां प्रॅक्टीस करत रावलें रातचे जावं सांजचें जावं जो फ्री टायम मेयटा आनी जितलें म्हागे स्टडीस सुद्दां बेगीन सोंपोवपा ट्राय करतालें किद्या म्हाका प्रॅक्टीस करपा जाय म्हणोन आनी त्या इवेंटा चोड दीस उल्ले नाय आशिल्ले मागीर तशें करून आनी डान्स म्हागे लायक इमप्रूव जालो मागीर सिनियर्सांनी पयलें ओके हांव बरें नाचता म्हणून सो तेणे डिसायड केल्लें एक सिनीयर दुसऱ्या म्हणपा लागलें ओके तें चेडूं पय फाटल्यान आसा तें तें बरें नाचता म्हणून सो हांयें चिंतलें ओके बरें आहा सो म्हाका तेंच्यांनी मुकार हाडलें फ्रंट रोवा आनी तेन्ना हांव सारकें एक्स एक्सायटेड जालें आनी हांयें चिंतलें लायक आतां हांव कसलो चान्स सोडपाना जाता तितलें आनी इमप्रूव करतलें म्हणून किद्या अशें न्ही की फ्रंट रोवा येयल्या म्हणल्यार डान्स करपा तो पॅशन सोडूं ते कशाकशें करूं तशें ना हांयें चिंतलेलें ओके आनी बोरें जावपा जाय सो हांयें जाता तितलें एफर्ट्स घातले जाता तितली इवन स्कुलान ब्रेक टायम जो आसतालो तेन्ना बेगीन लंच खातालें आनी फाटल्यान हांव आनी म्हागे फ्रेंड्स त्या डान्सा प्रॅक्टीस करपा लागलीं आनी अशें करूं करून लायक इवन म्हागे फ्रेंडसान सुद्दां लायक तेंगेल्या डान्स बी इमप्रूव जालो आनी म्हाका आनी म्हागे जी फ्रेंड आशिल्लें आमी दोगांय फ्रंट रोवा ती बी मिडल उरलीं सो आय एम द मोस्ट हायलायटेड आशिल्ली दोगांय सो तो परफोर्मन्सा दीस आशिल्लो सो फुल्ली एक्सायटेड आशिल्ली लायक आतां जे इतले एफर्ड्स घातल्या ते शायन जावपा जाय आनी इवन आमगे टिचर्स आशिल्ली तेंकांय बी लायक हॅप्पी पोवपा जाय लायक आपल्या स्टुडंट्स इतलीं करता म्हणोन सो तो दीस येयलो फूल आवटफीट रेडी जालीं एक वाटेन भंय बी दिसतालो आनी दुसरे वाटेन लायक फूल एक्सायटेड आशिल्ली की ओके द मोस्ट अवेटेड मुवमेंट म्हणून हो आनी जेन्ना आमी स्टेजीर गेलीं साँग स्टार्ट जाली आनी लायक फुल्ल पॅशन आनी एक एक स्टेप सगलो फूल याद धरून ते बशेन लायक सारको केलो आनी ते फ्रंट रोवाचेर रावोन करता म्हणून म्हाका आनी बरें दिसलें आनी मागीर हांयें सोंपले मुखार रावून स्टुडंट जे ओडियन्स आशिल्लें तेंकां पयलें सो ती फुल्ल तेंगे तोंडाचें स्मायल आशिल्ली सो तें म्हाका पोवन एकदम बोरें दिसलें लायक ओके डान्स लायक जाता म्हणून सो तें म्हाका खूब बरें दिसलें आनी जशें तो इवेंट सोंपलो आमकां सिनियर्सांन सांगलें लायक आमगे डान्स बरो जालो म्हणून आनी इवन आमच्यान आमी डान्स सगलो तो सोंपोन मागीर जेन्ना क्लासीन येयलीं तेन्ना इवन टिचर्सान सांगलें की लायक तुगे डान्स बोरो आशिल्लो फ्रंट रोवा पयलो एकदम बोरो डान्स केलो इवन मागीर फ्रेंड्स सुद्दां सांगपा लागलीं आनी जीं उरलें क्लासीची भुरगीं आशिल्लीं तीं जीं म्हाका वळखतालीं तेंच्यांनी म्हाका सांगलें लायक तुगे डान्स एकदम बरो आशिल्लो सा बरें दिसलें म्हणून सो म्हाका कितें जालें कॉम्पलिमेंट्स मेयळें तेन्ना म्हाका एकदोम बरें दिसलें किद्या जें हांयें एक्सपेक्टेशन दवरलेली तीं लायक खोरें जावपा पावलीं आनी ती एक खुशालकाय डिफरंट आसता की ते जेन्ना आपूण जे कामा लागून पॅशन दवरता एफर्ट्स घालता आनी ते लायक तेजो रिजल्ट जो मेयटा तो एकदम बरो आसता इतली खुशालकाय आसता लायक ती खंयच्याय वर्डसान तितली एक वर्ड तेका इन्वेंट करपाक पडटा दिसता म्हाका ते डिसक्रायब कोरपा लागून किद्या ते इतलें बोरें दिसतालें सामकें आनी सो आनी तेका लागोन म्हाका मोटीवेशन मेयडे की आनी डान्स करीत रावो म्हणून आनी किद्या तो म्हागे पॅशनान जेन्ना हांव डान्स करतां तेन्ना म्हाका जे स्ट्रेस आहा वो जेन्ना म्हागे कितें एक दीस बरो बशेन त्या दिसा बोरें तितलें जालें कितें वायट जालें जाल्यार तें सुद्दां हांव विसरून वयता किद्या डान्स जेन्ना करता तेन्ना म्हाका दुसरी कांयच याद येयना पूण जी खुशालकाय मेयटा म्हाका फकत तीच याद येता आनी तेका लागून म्हाका डान्सींग एकदम लायक आनी जेन्नासून तो इवेंट जालो तेन्नासून म्हाका डान्सींग करपाक मोटीवेशन खूब मेयणा आनी तेन्नासून हांव डान्स करीत रावतां इवन घरांक आतां सुद्दां हॉलीडेज आसता सो तेन्ना हांव सुद्दां डान्स करता साँगां लावन सो तें म्हाका बरें दिसता